दिसान दीस वाडपी प्लास्टीकाच्या वापरा लागून पर्यावरणाचेर खुबशें गंभीर स्वरुपाचे दुश्परिणाम जातात तें आमकां दिसून येतातच प्लास्टीकाच्या कपांनी च्या जर आमी पिलो जाल्यार ताचो आमच्या शरीराचेर वायट परिणाम जाता प्लास्टीक आयदनांत रांदिल्ले जेवण आमच्या आरोग्यांक हानिकारक आसता आमी भुरग्याक जे टिफीन दितात तें डबे तशेंच उदकाची बाटली जर प्लास्टीकची आसली आनी तातूंत जर आमी गरम पदार्थ घालून दिले तर तें प्लास्टीकाचो गरम पदार्था बरोबर संबंद आयल्या कारणान एक तरेचे रसायन तयार जातात जे आमच्या आरोग्याक हानिकारक आसता